हँ हेलो आओर हाल चाल ठीक छै अपन कहू ने भोट केना होयत अहू बेर इलेक्शनमे तऽ अहाँकेँ जे अखन मोदी जी एहि बेर मोदी जी पाँच साल रहता हूँ किआ किआ नहि रहता कार्यक्रम कनिको खराब छियै ओ ओ आ देखियौ ने आ हूँ हूँ हँ ठीक बात छै हँ हँ हँ छलै हूँ हूँ हूँ हूँ

हँ हँ हँ आओर नीक रहऽ आओर हम नहि ने कहि रहल छी कतेक ठाम भोट भेलया बाहर सबमे जे भोट भेलया तखन तऽ बूझू जेकि बीजेपीके बूझू जेकि बोलबाला भेलया बी जे पी जीतलै हँ हालाँकि नहि ओ तऽ छै लेकिन उम्मीद अइ ओ हँ बुझलियै कि पहुँचा दऽ बूझू दश सए एक हजार तीस

हँ तऽ बिहारोमे हँ भोटक राजनीति छै ओ ओ

नहि हँ हँ हँ हँ अपना सबकेँ क्षेत्रकेँ कोनोके चूनू ने अपना निषाद तऽ किछु एक बेर घूमिके झाँकियो मारे आएल हँ

नहि ओकरा तऽ देखियौ सबके यदि विचार हेतै जे शामिल विचारमे हम सब गोटे रहब की ओ जाहि हँ जाहिसँ जाहिसँ अपना गाँव घरके कल्याण हुए से ओहि ढङ्गके नेताके चुनऽ के छै किछु नहि किछु नहि निषाद रहय गोद लेने तऽ की कयलक आयँ आयँ बेगर नहि हँ हँ हूँ ठीक बेगर हँ हँ हँ बिल्कुल अपना क्षेत्रीय नेताके बिल्कुल बिल्कुल ओहिमे सहमत देब एहि लऽ कऽ मानिके चलू जे बेगर दूधके बच्चा बेगर दूधके बच्चा पलाइत छै नहि देबो नहिए करतै ठीक छै देखू अच्छा अच्छा अच्छा